कोंकणी भाशा जी आमची आसा ती एक इंडो आर्यन भाशा आसा ही भाशा प्राकृत आनी संस्कृतान आसा ही भाशा आमच्या भारतान खूब अशी इम्पोटं आसा आनी तितून दुसरे भाशा जशे की मराठी हिंदी गुजराती बंगाली ओरिया ह्या सारकी भाशा येतात ह्या भाशांचो परिवार मूळ आसता म्हणजे शब्द उच्चार आनी व्याकरण बीन अशें खूब एक सारकें दिसता कोंकणी आनी बँंगाली दोनूय इंडो आर्यन पवित्रान आसता बेंगली भाशा ही वेस्ट बँंगॉल म्हणजे बांगलादेश त्रिपुरा ह्या भागान बोलता तेंच्या शब्दान खंय खंय तरी अशें संस्कृत शब्दांचो वापर केलो आसता जे कोंकणीनच आसत अशें आमकां दिसता कोंकणीन आमकां मराठी आनी कन्नडाचो सुद्दा थोडो प्रभाव गावता आनी बोडो भाशा ही म्हणजे अशी वेगळ्या पवित्रान आसा ही भाशा नॉर्त इश्ट भारतांत खास करून आसाम त्या सायटीन बोलता बोडो आनी कोंकणी हेंचे मूळ शब्द उच्चार हें सारकें ना कित्याक की दोगांयचो मूळ दुसरो दुसरो आसा म्हणन कोंकणी भाशा बँंगली बरोबर मेळांक एक पवित्रान आसा आनी थोड्यो गोश्टी सेम आसत पूण बोडो वांगडा प्रभाव खूब कमी आसा